मैडम बिल्कुल ठीक नहीं हूँ बहुत कमज़ोरी फील हो रही है खाना तो मुझ से खाया ही नहीं जा रहा रुकता ही नहीं है पेट में दस्त लग रहे हैं नहीं दवाई दी थी पर कुछ फ़र्क नहीं है पानी तो पी रही हूँ पर मैं पानी थोड़ा कम पी रही क्योंकि पानी जैसी तो हो रही है अच्छा ग्लूकोज़ तो चढ़ाया तीन चार दिन हो गए मुझे तो परेशान होते होते हाथ पैरों में बिल्कुल इतनी कमज़ोरी फील हो रही है पहले तो मतलब थोड़े मतलब हल्की मतलब ज्यादा आ रहे थे मतलब बार बार जा रही थीं मैं लेकिन थोड़ी गाढ़ी आ रही थी अब बिल्कुल पानी जैसा होता है न एकदम आप कुछ भी लगा दो बस ठीक कर दो बहुत कमज़ोरी फील हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा वैसा कमज़ोरी कमज़ोरी बॉडी महसूस कर रही है उसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा सिर दर्द और ऐसा कमजोरी हाथ पैरों में है ना अच्छा तो अभी आप कोई अच्छी सी दवाई दे दो मुझे कुछ दवाई लिख दो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे तो तो खाना मतलब क्या अरे मैडम टीका मत लगाओ टीके से डर लगता है बहुत एक तो वैसे ही इतनी कमज़ोरी हो रही है ऊपर से आप टीका लगा दोगे चल तो मैं पा नहीं रही हूँ बैठ मैं वैसे नहीं पाऊँगी अब इसको रोकने के लिए कुछ ऐसा कर दो जिस से टाइट आ जाए बी पी कराया था बी पी लो आया था बहुत कमज़ोरी फील हो रही है ना बहुत महसूस कर रही हूँ ऐसे कमज़ोर अंदर से मैडम इतनी पतली आ रही है रंग दिखता कहाँ है उसमें ठीक है मैडम दवाई दोगे अभी आप टीका तो नहीं लगाओ ना अभी आप

ठीक है ठीक है मैडम